आं नोंथांनि दखानाव दाएसे बावयैसो सिगाङाव जाग्रा मुवा अर्डार खालामदोंमोन दसजननि मुवा अर्डार खालमदोंमोन नाथाय जाग्राया मानसिया खम जानानै थानायलाय दा आं साबानिल' अर्डार खालामसिगोन